मुंहिंजो पसंदीदा गायक कलाकार किशोर कुमार मुकेश मोहम्मद रफ़ी कुमार सानू इहे मुंहिंजा पसंदीदा गायक कलाकार आहिनि ऐं लेडिस में लता मंगेशकर हुननि जा बि गाना ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि इन्हनि जे गाननि में हिकु रूहानी सुकूनु मिलंदो आहे हिन जी ॻाइण जी जेको तरीक़ो आहे धुन आहे उहो ॾाढी सुठी सा चाहे दर्दीला गाना हुजनि ख़ुशी जा हुजनि या भॼन हुजनि कोई बि हुजनि उहो हिननि जे आवाज़ में ॾाढी अहिड़ी ताक़त आहे अहिड़ी जादू आहे की हू गाना ॿुधी करे पाण खे ॾाढो सुठो महसूसु थींदो आहे ऐं मूंखे त इहनि कलाकारनि जा गाना ॾाढा वणंदा आहिनि हाणे जा जेका गाना अचनि था नवां उहो मूंखे बिल्कुलु पसंदि नाहिनि छाकाणि त हुननि गाननि में अॼुकल्ह जे गाननि में गानो घटि ऐं म्यूज़िक वधीक हूंदो आहे ऐं पहिंरेयो जे जेका गाना आहिनि उन्हनि में हिकु हिकु शब्द जो मतिलबु निकिरंदो आहे उहो पुराणे गाननि में पहिरियों आहे जे जेसिताईं मां सम्झां थो उणिवीह सौ नवे पंजानवे ताईं जेका आहिनि गाना उहो मूंखे ॾाढा ई पसंदि आहिनि ऐं मां हरदमि केतिरी दफ़ा बि ॿुधां त मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे रूहानी हिकु सुकूनु महसूसु थींदो आहे